तैरने में हाथ

सावधानी से रहना चाहिए तैर लगाने से तैरते समय अगर तैरना नहीं जानते हैं तो उसमें पानी में अचानक नहीं जाना चाहिए पहले धीरे धीरे उसमें जाकर डुबकी लगानी चाहिए और ऊपर होना चाहिए और हाथ और पैर दोनों हिलाना चाहिए धीरे धीरे अगर अचानक एक दो घूँट पानी भी पी लेते हैं तो उसमें घबराइए मत उसमें अपने कान तक नाक तक पानी लगाकर पानी के अन्दर सीमित मात्रा तक रहिए पा पानी में ज़्यादा डुबकी लगाने से हमारा जीवन प्राण पर खतरा भी हो सकता है पानी अगर तैरना सीख गए तो पानी की आगे जाएँ और डुबकी लगाएँ और तैरें दोनों हाथ को आगे बढ़ाएँ तैरें अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बाहर से आया है कोई है तो उसको प्रोत्साहन दिखाते हैं तो उसमें अगर डूबना चाहता है तो उसको साड़ी फेकें या गमछा फेकें जो चीज़ आपको लिए पहले आप उसको फेकें और उसको बोलिए पकड़े नहीं पकड़ पा रहा है तो आप डुबकी लगाइए डुबकी लगाइए और उसको पकड़कर मत घीचिए आप उसको दूरी बनाकर अपने अनुसार ठेलिए और उसको गोतकर चाहे ऊपर उठाकर कैसे भी उसको ढकेलकर बाहर की ओर धक्का मारिए उससे आपको तैरना सिखा देंगे उसको तैरते समय इ सार मूल सावधानी यही चाहिए और तैरते समय किसी के साथ तैरते समय बहुत ध्यान से उसको सिखाइएगा बच्चा है छोट बच्चा है तो उसको तैरने के लिए अन्दर मत भेजिए उसको नहला दीजिए नहलाकर और पेट पर हाथ लगाकर उसके दोनों हाथ पैर और हा हा हाथ पैर और हाथ दोनों पर ऊपर नीचे करवाइए और उसको हिलाते समय पैर से रहिएगा तैरने लगेगा और अपने भी उसमें व्यायाम करने के लिए दौड़ लीजिए दौड़ तैर है नदी में नदी हो समुद्र हो तालाब हो इ इसमें दौड़ तैरने से आपको सक्रिय रहेंगे और दूसरों को भी सिखलाएँगे दौड़ जाएँगे तैर जाएँगे तैरने के लिए मूल बात ज जान शरीर का बल हो नहीं लगता है तैरने के लिए दिमाग के लिए से तैरना सीख सकते हैं तैरने के लिए बहुत